صبح بخیر میں کچھ تازہ پھل تلاش کر رہا ہوں کیا آپ کے پاس آم اور کیلے دستیاب ہیں ہاں مجھے دو کلو آم اور دو کلو کیلے چاہیے ہاں جی الفانسو آم اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت اچھے ہوں گے جی میں سمجھ گیا شدید گرمی کی وجہ سے ہر کوئی تازہ پھلوں کو ترس رہا ہے جب تک معیار زیادہ ہے میں تھوڑا سا زیادہ ادائیگی کرنے کو تیار ہوں ہاں یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آج بھی اولین ترجیح ہے دو کلو آم اور دو کلو کیلا کتنے کا ہوگا ویسے معیار کے لحاظ سے یہ معقول معلوم ہوتا ہے براہ کرم آگے بڑھیں اور انہیں میرے لیے پیک کریں شکریہ عبد الحفیظ آپ کا دن بہت اچھا گزرے شکریہ